दुदयाची खीर उकडे तांदळाची भाकरी सोजी पेडे जिलेबी खाजे फेनारियो चकली दोश दोदल नेवरी बीबिका शंकरपारी मुगाचे घालून उकडे तांदळाचें लाडू आलें भले येल्लापे बुलीना खाजू शेवयो खीर पुरण पोळी दांदळाची खीर मुगाची कणीक मणगाणें भाकर वडी गोड फोव गोड फो गुलाब जामून रसगुल्ला कुक्कळ कुवाळेचीं कापां सोयेचीं कापां शिरो हलवो गाजराचो हलवो साकर भात केळ्याचो हलवो पेरूच हलवो रबडी बर्फी बिया लाडू बेसन लाडू रवा लाडू साबू तांदळाची खिचडी पंच खात नाचें सात्वक कस्टर्ड पातोळ्यो गोडशे